सुपर मार्केट से बात कर रहे भैया सर मेरी एक छोटी सी सॉप है उसके लिए मुझे सामान चाहिए था आपके पास मिल जाएगा मेरी सर जनरल इस्टोर है ऑल आइटम्स रहते हैं मतलब जी अब अभी रख अभी सावन चल रहा है या रक्षा बन्धन है तो उसके लिए राखी वगैरह अवेलेबल है आपके पास सब प्रकार की राखियाँ आपके पास जो डायमण्ड वाली प्लेन वाली चमकी चमक वाली हाँ लाइटिंग वाली बच्चों के लिए हाँ तो मैं ये सारी सारी राखियाँ चाहिए हमको मेरी एक छोटी सी सोप है हरदा में तो सिधी मुझे राखी चाहिए तो मिल जाएगी आपके पास वो वो जैसे जनरल अपना है चॉकलेट्स वगैरह हो गए ये सारे सामान मिल जाएँगे सर होम होम डिलिवरी हो जाती है या नहीं होती है अच्छा कितने दिन में आ जाता है सामान शाम तक पहुँचा दोगे आप अच्छा तो अभी सावन के हिसाब से राखी ही चाहिए थी ज़्यादा तो बाकी तो सब है अभी

कोसमैटिक में क्या क्या अवेलेबल है आपके पास हाँ तो क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह सब लगते हैं हमको तो तो सर सस्ते में मिल जाएगा ज़्यादा हाई रेट तो नहीं लगेगा न हाँ हमारे रेन्ज के हिसाब से देना और कब तक आ जाएगा सर हमें पूरा हम बोलवाते तो शाम तक आ जाएगा अच्छा इसका डिलिवरी चार्ज अलग से लगता है ठीक धन्यवाद